जोङो आबाद मावोब्ला आबाद मावोब्ला बोरमा बोरमा मोसौआ हानि खालामो जानानै होयो ओंखायनो जों बेरा बेरा दुमो आरो बेरा दुमाब्लाबो जोङो नेट होथेनानै दोननाङो नङाब्ला बे बोरमा अमा मोसौ न'स्त ख्लामना होयो जानानै होयो आरो बै बोरमा मोसौ जाब्लाथाय आबादफ्रा जानो रोंले बिनिखायनो जों नेट होथेयो सोरबा सोरबा बेरा होथेयो बेबायदिनो जोङो खालामनानैसो जोङो आबादफोरखौ बोखांनो हायो जोङो बे आबादफोरखौ जोङो मोननो थाखायनो जोङो मावो नाथाय जोङो बेरा होआलानो जों मोननो हाया

जोङो गोबां गोबां बेबायदिनो मावनायफ्राव खस्थ खालामलायो खुनु लाब जाया बिनिखायनो जों बेराखौ होनांगौ जायो जोङो जोङो बे बेरा नेटखौ होथेयाब्ला जों मोननो हाया आरो माइ माइ आबादफ्राबो लामा खाथियावब्ला मोसौ मोसौ जायो बोरमा जायो ओंखायनो जों बेरा बेरा होथेनांगौ जायो जोङो बेरा होथेयोब्लासो जोङो माइखौ मोजां मोननो हायो मोसौ बोरमानिफ्राय मोसौ बोरमा जानायनिफ्राय रैखा मोननो हायो मोसौ बोरमा जाब्लाथाय जोङो मोननो हाया नस्त नस्त जायो बिनिखायनो जों बेरा होनांगौ जायो